हाँ हम अपने आस पास के लोगों को जो लेन देन होता है उसे जैसे वकील उनके पास ले जा सकते हैं कि उनके बारे में वकील ऐसे करते हैं वकील का काम